गामि ओनसोलाव फरािसालिआ मोजाङै थानांगौ आरो फोरोंगिरिआ मोजां जानांगौ फोरोंगिरिखौ मोनसे स्कुलाव सानै गाहाम दोनहर नांगौ गामिनि गामिनि फरायसाफ्रा गोबां स्टुडेन्ट थायो आरो बेखौ सामब्लायनो हारसिं हाया ओंखायनो फोरोंगिरिखौ सानै साथाम सोनांगौ आरो सरखाराबो बे फरायसालिआव मोजाङै रेशन माइरं माबा माबि दालि दुलिफोरखौ हरनांगौ आरो बेखौ मोजाङै मोजां खालामनांगौ बिदिनो सोलोंथाइ सोलोंथाइआ गोबां रोखोमनि जायो खायसेआ मालाय माहाजोनफोरा इंलिश मिडियामाव सोयो आरो जों बर' बर' गामिफोराव खना खनला गामि गोथौनि मानसिफोरा बर' मिडियामावनो सोलोंथाइ होनाङो आरो बे सोलोंथाइयावबो सरखारा गामिनि फरायसालिफोरखौ मोजाङै नाया मानोना फोरोंगिरिफोरखौ सासे गाहामल' हरो स्टुडेन्टफ्रा बुरजा जायो आरो फोरोंगिरिआ हारसिं सामब्लायनो हाया बिदिखायनो सरखारखौ आङो मदद लुगैयो फोरोंगिरिखौ सानै गाहाम हरनांगौ आरो सोलोंथाइखौ मोजाङै मोजां फोरोंनांगौ स्टुडेन्टफोरजों गुरैयै रायज्लायनांगौ मोजाङै फोरोंनांगौ हायैखौ रायज्लायनांगौ सरखारा बिदिनो मालाय सरखारा गामि गोथौआव नायहरा मानोना गामि मोखां मोखाङावसो नायो सरखारा गामि गोथौनि स्कुलफोरखौ मोजाङै नाया बिदिनो फोरोंगिरिफोरखौबो जानला मानला सासे गाहामल' हरसै स्टुडेन्टफोरखौ सामलायनो हाया जेबो खालामनो हाया बिदि खालामो आरो बुङो गामि नोगोर सावस्रिफोरावथ' गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ थायो इंलिश मिडियाम थायो एसामिस मिडियाम थायो बर' मिडियाम थायो बेफोरखौनो जोङो नागिरो आरो फोरोङो